جی ہاں بینک کے بارے میں تو مجھے یہی کہنا ہے کہ جیسے بینکوں کے اندر اکثر کبھی میں جایا کرتا ہوں کبھی پیسے جمع کرنے ہیں کبھی نکالنے ہیں تو جب جمع کرنے ہوتے ہیں تب بھی یہ لمبی قطاروں میں کھڑے ہوے ہوں جب پیسے نکالنے ہیں تب بھی لم لمبی قطاروں میں کھڑے ہوں کبھی سرور ڈاؤن بینک کا کبھی نیٹ نہیں چل رہا اور یہاں تک کہ میں میں نے یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ پیپر ورک زیادہ ہے بینک کا تو یہ بھی تھوڑا کم ہونا چاہیے اب ایسی ٹکنالوجی ہے سب کچھ ڈیولپ ہو گیا آن لائن سسٹم ہے اس کے باوجود بھی اتنا پیپر ورک ہے تو یہ تھوڑا سا کم ہونا چاہیے